जेकॾहिं मूंखे इहो विकल्प मिले की समाचार पत्र ऐं कंहिं बि खंड में मूंखे वधीक सामग्री पढ़णी पई त मां वधीक में वधीक पढ़ण चाहिंदमि ऐं उहो खंड हूंदो एस्ट्रोलॉजिस्ट जो या पावर ऑफ स्वकॉन्शियस माइंड जो इन खे मां अॻियां खां अॻियां वधाए करे ऐं इन खे वधीक में वधीक पढ़ी करे ऐं इन जी डिटेल बि मूंखे सम्झ में अची सघंदी आहे ऐं उन खे मां अॻियां वधाए सघां थी